हांव गांवांत रावता जाल्ल्यान बाजार पयस आशिल्ल्या कारणान हांवें ऑनलायन मोडान गणेश चतुर्थी लागीं पावतना एक हजार पाचशें रुपयाचो एक कुर्ता मागयलो चित्र पळयतना तर कुर्ता सोबीत दिसतालो ताच्या निळ्या रंगाक लागून कुर्ता म्हाका खूब आवडलो पांच दिसांनी जेन्ना कुर्ता म्हाका घरा मेळ्ळो तेन्ना पळयत जाल्यार कितें बॉक्स उगडून कुर्ता हातांत घेतल्यार कुर्ताची गुणवत्ता सामकी वायट कुर्ताचो चित्रांत दिसपा गडद निळो रंग सामको फिको आशिल्लो म्हज्या कडेन एकूय निळो कुर्ता ना म्हण हांवे तो मागयलो पूण हो कुर्ता दिसपाक सामको वायट आशिल्लो फिक्या रंगा वांगडाच जर तो एकदां तरी धुलो तर रोखडोच ताचो रंग वतलो असो तो कुर्ता आशिल्लो म्हाका दिसले चित्रात हांवे पळयल्लो कुर्ता आनी आतां म्हाका जो कुर्ता हातांत मेळ्ळा तो भलतोच आसा म्हजी सगळीं उमेद निर्शेली हांवे कांयच फाटी फुडें विचार करिनासतना तो कुर्ता त्याच पिशवेंत बंद केलो आनी ऑनलायन मोडाक परत करून म्हजे एक हजार पाचशें रुपया मेळयले